میرے پاس ایک بہت ہی بہترین کلاسک کتاب ہے جو کلّیاتِ غالب کے نام سے ہے اور اس کتاب کو میں بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں سینے سے لگا کر رکھتا ہوں کیونکہ مجھے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ غالب شاعر مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے ان کی شاعری میں ایک گہرا جو ہے مطلب ہے گہرائی ہے اور میں نے اس کتاب کو ایسے خریدا تھا کہ اتفاق سے میں جامع مسجد گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا میں وہاں گھومتے ٹہلتے دیکھا تو مجھے ایک دکان دکھی اردو کی اور میں وہاں گیا اور میرے مجھے شعر و شاعری سے دلچسپی تھی پپع پپع تو مجھے لگا کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں جاتے جاتے راستے ہی میں جو ہے وہ کلّیاتِ غالب دکھ گئی اور کچھ دنوں پہلے ہی مجھے اس کو اس کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے کسی دوسرے شخص سے اپنے دوست سے لے کر کام چلا لیا تھا پھر مجھے لگا کہ میرے پاس بھی یہ کتاب ہونی چاہیے تو میں نے وہ دکان میں دکان پر گیا اور دکان سے اس کتاب کو خرید لیا